हैलो बस ठीक ऐ तुस सनाओ हां अच्छा हां ओह् ते ऐ कोई गल्ल निं आई जाह्गे इ'यां इ'यां किश पता नी होना मिगी हून अगर उत्थें कुसै बेल्लै टैम लग्गी गेआ तां थुआढ़े कोल जरूर औङ अज्ज किन्नी तरीक ऐ अज्ज नौ ऐ नी बारां ते तेरां तरीक चाहिदे न हां अच्छा कोई गल्ल नि बोल्ले दा ओह् ते स्हेई गल्ल ऐ कोई गल्ल नि औगे थुआढ़े कोल हां

कल खबरै नेईं नोगा कोई परसुं तक परसुं तक खबरै लग्गै टैम तां आह्गे जरूर थुआढ़े कोल हां परसुं जरूर पक्का हां कोई गल्ल नि

स्हेई सनाओ हून थुआढ़ा अपना अपना स्हाब ऐ हून तुस सनाओ तुस किन्ने लैंदे ओ किन्ने नेईं अच्छा पंज सौ रपेआ बाकी एह् बाकी किन्नी सेयाई चलै दी बाकी अच्छा अच्छा अच्छा होर इक चक्कर ऐ सेयाई दी नेईं ऐ गल्ल कपड़े शपड़े शैल सिओ पैंट कोट बगैरा जो बी ऐ ना कोई गल्ल निं औगे थुआढ़े जरूर इ'यां पता नि होंदा इ'यां मेजरमेंट दा किन्ना नाप लैना किन्ना अपना हां कोई गल्ल नि ठीक ऐ ठीक ऐ